आं बे कुर्तिखौ बायनानै बाहायखांनायनि उनाव बाहायनायनि उनाव माखासे माने गाज्रि जानायनि खारना जादों बियो खुर्तिया गोब ओ बारा गोबाव सम बाहायजाया गोबाव बाहायजायाखै बा थाबनो बुस्तुआ जादों बियो माने थाब गुरै जानानै थाब नस्त' जायो आरो बियो बिराद सुनायनि उनाव बिराद खालार ओंखारो जोबोद रं ओंखारनाय जाहोनाव बियो थाब नस्त' जादों गोबाव सम गानजानाय जायाखै मानो होनबा बियो गोबां रं ओंखारो गावनि जाबायदि रं दं बे रंआ थायाखै बिनि थाखायनो बियो आंनि थाखाय माने माखासे बियो मोनसे गाज्रि एक्सपिरियेन्स जादों